हाँ साहब बताएँ आपको सारी सब्जी आज ही चाहिए तो अभी मटर है आलू है गोभी है सवना की फली है टमाटर है मिर्ची है धनिया है पत्ता गोभी है गाजर है बिल्कुल बिल्कुल ताजी है सुबह मार्केट से गाँव से किसान लेके आता है हमारे यहाँ ताजी तोड़ के गोभी अभी पन्द्रह रूपए किलो चल रही है आप आआ आपको कितनी कितनी चाहिए

जी नहीं आप एक आप एक लिस्ट बताओ कितनी सब्जी चाहिए क्या क्या चाहिए आप पाँच ठीक है मिल जाएँगे मिल जाएगा ठीक है हाँ ठीक है साहब जी जी जी जी हम्म जी मटर ज़्यादा कर देते मटर ज़्यादा कर देते हैं पाँच किलो या सात किलो तीन तीन किलो मटर कर देते हैं हाँ नहीं तीन किलो पॉच किलो आलू है ना आपके ना तो तीन किलो मटर लग जाएगी आपकी हाँ बिल्कुल आपको आपके लिए पर्चा आपको कितनी देर से आएँगे आपको किसी लड़के को भेज दाे मैं पर्चा और जो सही रेट होगी लगा के आपको दे दूँगा ठीक है धन्यवाद